नोगोर आरो गामिनि गेलेनायनि फारागथिया जाबाय नोगोराव गेलेग्रा गथ'फोरनिया फोरोंग्रा मास्टार थायो बिदिनो बिसोरो गावनि फरायनायजों लोगोसे एबा गावनि थांनानै थानायनि राहा हिसाबैबो गेलेनायखौ मोनसे लामा हिसाबै सायख'ना लायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे लाइमोन गथ'फोर एबा फरायसा गथ'फोरा गावनि बेलासि टाइमाव एबा दसे समाव गाव टाइम मोनब्ला गावनि देहानि थाखायल' दसे दसे एबा सामफ्रामबो नङा लासे इसे इसे गावनि गोसोबादि गेलेयो बेनिखायनो जोंनि गामिनि एबा ओनसोलनि गेलेगिरिफोरा थांना थानायनि राहा हिसाबै सायख'नो हाया मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव गेलेगिरिफोरा मोजां रोखोमनि फोरोंगिरि मोन्नो हाया एबा लाबोनो हाया नाथाय नोगोरनि गेलेगिरिफोरा गोसो बादि गेलेयो नाथाय बिसोरो गोसोबादिब्लाबो फोरोंगिरिनि खोथा म'थे सोलियो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरा फोरोंगिरि मोन्नो हायैनि थाखाय बा बोसोन होग्रा गोयैनि थाखाय गेलेयोब्लाबो उनफिन जानानै थानांगौ जायो